ہلو السلام علیکم سر آپ کے پاس لائبریری میں سیکنڈ بک دستیاب ہے کیا جی میں جویریہ بات کر رہی ہوں اور میں آپ کے لائبریری سے لائبریری کا کاڈ استعمال کرتی ہوں تو مے کو بک ہونا تھا میں کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں میں اکثر بک وہیں سے ہوں مجھے سیکنڈ بک چاہیے کاڈ جی ہاں میرے پاس کاڈ ہے جی جی

ہوں میں کب جی میں کب آ کر لے کر جاؤں بک جی جی جی ٹھیک ہے پھر میں کوشش کروں گی کہ چھ بجے سے پہلے آ کر بک لے لوں دو بجے کے بعد بھی اگر مجھے آنے میں اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو کتنے بجے بند ہو جائے گی لابئریری جی ٹھیک ہے تھینک یو سر جی جی جی ٹھیک ہے جی جی جی جی سمجھ گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بک کا پورا خیال رکھوں گی تھینک یو سر شکریہ سر جی جی شکریہ سر شکریہ